पक्षियों को दाना भी डालते थे वो आती थी प्रेम भाव था सब और बैठती थी उनको पानी भी पिलाते थे और दाना भी डालते थे बैठी रहती थी खूब चुनती थी और बड़ा अच्छा लगता था औ भागती नहीं थी और फिर इसके बाद जो है किसी ज़माने में खत लिखते थे हम लोग तो पुराने आदमी वो कबूतर को चिट्ठी लिखते थे एक दूसरे के पास पहुंचा देते थे और वही जवाब उधर से भी लाते थे और बहुत अच्छा लगता था और वो ज़माना देखिए ये ज़माना देखिए कैसा है कैसा नहीं है अब तो तो अब तो ये है कि है तो बहुत अच्छा लगता है जो है और फिर जो है पहले चिड़िया ही चुनती थी औ वो भी जानती थी कि ये हमको आज मारेंगे नहीं वो हमको खिला रहे हैं हमको पानी पिला रहे हैं हमारी सेवा कर रहे हैं इसलिए इन्हें ओ वो रहती थी बैठती थी पानी भी पीती थी और यही सब जो है रहते रहते है जो प्रेम हो गया है और खूब चुनती थी खूब घूमती थी और खूब उन्हें पानी पिलाती थी हम लोग और अपनी जो है यहाँ से फिर और चिड़िया मोर भी हमको बहुत अच्छा लगता है सर और उसका छुप छुप के उसका नाच हम देखते थे और बहुत अच्छा सा है चिड़िया सब अच्छी थी लेकिन कोई चीज़ है बहुत प्यारी लगती थी सर जो तो उस चिड़िया को बहुत बढ़िया लगता था और इसीलिए जो हम लोग खूब प्रेम भाव रखते थे चिड़िया से फिर बहुत खिलाते थे पानी पिलाते थे और बड़ा अच्छा लगता था और हम भी यही होता था जो देखने पे कबूतर है जैसे सर बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ है कबूतर जाता था फिर वो अच्छा लगता है वहाँ देखने में फिर

और बहुत अच्छा लगता था औ वहाँ फिर कबूतर पानी पिलाए फिर उनको दाना भी चुनाए और फिर वो बहुत प्रेम भाव से बोलता था सब और हमको बड़ा अच्छा लगता था कि हमसे प्रेम कर रहे हैं जानवर हैं तो क्या हुआ लेकिन अंदर से यही सोचता है प्रेम तो चाहते हैं इसीलिए हमको पानी पिलाते हैं और भई सेवा करते हैं तो भाग के नहीं वो हमारे पास ही बैठी रहती थी सब लोग कुछ दूरी थी तो उनको सबको हम भी सेवा करते थे और बड़ा अच्छा लगता था उनको भी अच्छा लगता था साथ में बैठती उठती थी और तो ये ऐसा नहीं है कि सबको अच्छा लगता है चिड़िया है चाहे चिड़िया है खूब आती थी चिड़िया एक है एक मेल की चिड़िया आती थी सब चुनती थी उसी में चुनाते थे उनको पानी पिलाते थे एक कटोरा भर के रख दिया सब चिड़िया पी रही उसी में पानी एक एक दो कटोरा रखते थे सबको पानी पिलाते थे सबको चावल जो गेहूं दे चिड़िया के चुरा चुरा के लाते थे चिड़ियों को खिलाने के लिए और चिड़िया खूब आती थी उड़ा उड़ा के गिरती थी चूँ चूँ चूँ करके चुनने बैठती थी चुनने के बाद पानी पीती थी फिर और बहुत अच्छा लगता था फिर और और फिर वही चुनाते थे हमको और बहुत अच्छा लगा फिर वही फिर एक साइज़ चिड़िया आती थी और बहुत बढ़िया लगता था और फिर हम यही इच्छा होती थी कि पकड़ें फिर इनको खिलाएँ और लेकिन पकड़ नहीं पाए हम कभी उसको भागती रहती थी और प्रेम भाव था वो सब यही होता था और बड़ा अच्छा लगता था बचपन में और बहुत बढ़िया था अच्छी बात ये है थोड़ा बहुत सी होता है हर एक टाइप की चिड़िया है देखने में है पसंद आती थी ये यही कबूतर है कोयल है और ये सब यही है एक यही चिड़िया थी बचपन में अब तो चिड़िया उड़िया बहुत कम हो रही है उस ज़माने में जब हम छोटे थे तो बहुत चिड़िया थी ठीक ठाक चिड़िया बहुत अच्छा लगता था खुद चुनाने में अच्छा लगता था खेलने में उनके संग बहुत बढ़िया लगता था और सब यही है वो सब बहुत अच्छा लगता था और बहुत ठीक लगता था हमको और भी कोशिश करते थे ये चिड़िया बहुत सुन्दर है ये वो सुन्दर है ये वो है ये अच्छी लगती है वो अच्छी लगती है इसलिए बहुत अच्छा लग